आं गार्डेनखौ उन्दैनिफ्रायनो खालामनो मोजां मोनो गार्डेन जों जों बिबार गायोबा दंफां लाइफां गायोबा जोंनि न'फोरखौबो समायना नुयो बिबार गायनानै जोंनि न'खौ समायना खालामनो हायो मानो होनोब्ला माने गोह गोजानिफ्राय एबा खाथिजोंनिफ्रायबो बिबार बागानजों दंफाजों साख खाथियाव साखाथियाव सिनायै बायदि थायोब्ला बिबारनि न'खौ माने न'खौ मोजां नुयो न'खौ समायना दिन्थिनो हायो न'आ बोराइबाबो बिबार बागानजों फोरजों नामाने न'खौ समायना खालामनो हायो बिबार बागानफोर बानायोबा बिबार बागानाव गोबां रोखोमनि गोबां गाबनि बिबार गायनांगौ अब्लाना बिबारा फाख्रा सिख्रा बिबार बारफुंजोबोबा बिबारखौ मोजां नुयो एनिफ्रा मैगं थाइगंफोरखौबो थिग बेबायदिनो गायनानै जों गा जानो हायो मैगंखौ दायो जोङो न'फ्राव गायोब्ल मोजांसिन गायनानै जायोब्ला मानो होनोब्ला मैगंफोराव दायो बांसिन मुलिजोंसो जायो ओंखायनो जोङो न'फोराव गायनानै लायोबाम जोङो बै मुलि होनायनिफ्राय बासायनो हायो बेराम आजारनिफ्राय बारसयानो हायो मुलै गैयै मैगङा एसे स्वादसिन जासिनो गोथावसिन जायो जानोबो मोजां जायो मैगंखौ जों लाइ मैगं लाफा मैगं अलखबि बान्दाखबि बिदि बायदिसिना मैगंखौ जों न'वावनो गायना लानानै आबाद खालामनानै जों फाननोबो हायो फैसाबो खामायनो हायो रां खालामनो खामायनो हायो बेनि उनाव जोङो नखरफोरखौबो बेजोंनो सामलायनो हायो जों गावबो मोनजायो बेफार रां खामायनोबो हायो मैगं थाइगं गायोब्ला मैगं थाइगङालाय हासार नांगौ जायो हासार हिसाबै जोङो गोबोरखिफोरखौनो होयोबा दावनि खि बोरमा खि बिदिफोरखौनो जोङो सारनानै होयोब्ला मोजां मोनो ओह हासारफोरखौबो बिखौबो बाहायनो हायो आलदा मुलि होआलाबासिनो गोबोर हासार दावनि दावखि बा बोरमानि खि बिफोरजोंनो जोङो मैगं थाइगंखौ हासार होनायबायदि मोजां मोजां मोननो हायो लाइ लाफाफोराथ' ओरैनो जायो बांद्राय हासार नाङा माने लाइ लाफाफोरा फोना दोनबानो मैथा गोखै मैथा बांगाल बेफोर माने फुना दोनबानो जालाबायो बिबारफोरावथ' माने हासार नांगौ हासार नांगौआ अब्लाबो माने नों सानफ्रामबो दै होनानै बेखौ जोथोन लाबाय थायोबा बिबारा थाङो थाङा नङा थाङो बिबारा खायसे थांनोबो गोब्राब खायसेया थांनो गोब्राब नङा बिदिखायनो गार्डेन खालामोबा समायना नुयो मोजां नुयो अन्थाव बाथाव खाथियाव थानानै गोसोखौनो बहाबो बिरलांनाय बायदि मोनो बिबारनि महरजों गाव बबेयाव दङ मा खालामबाय थादों बेखौनो थाल मोना बिबारनि महरजोंनो मैगं थाइगं गायोब्लाबो जों गाव जायो आरो फाननानैबो फैसा खामायनो हायो जोंनियाव दायो खामानि गैयाब्लाबो मैगं थाइगंफोरखौ गायनानै बारि बागान खालामनानै जोङो गोबां रां खामायनो हानाय जोंहा सुबिदा फैदों गासिबो बिबार फुलिफोर बानायनानैबो बिबार फुलिफोरखौ फानोब्ला जोङो फैसाबो खामायनो हायो रां खामायनो हायो बेखौ फालांगि खालामनानै बिबारनि फुलिखौ जोङो फालांगि खालामनानै रां खामायनो हायो सासे फालांगि बायदि जोङो गावखौनो बिबार गार्डेन खालामनानै बा बिबार गार्डेननिफ्राय जोङो फुलि दिहुननानै जों गाव फालांगिबो खालामनो हायो बैनिफ्राय जों रांबो खामायनो हायो